हाँ हेलो हेलो हाँ कहियौ हाँ हाँ हम फॉर्म फिलप तऽ कयलियै हन हाँ इक्जाम होइ बला छै हाँ हाँ हाँ बिहार ई एस एस सी बला भरने छी अपन तऽ हमर पूरा कोशिश छै जे बढ़िआँ इक्जाम दियै तैआरी बढ़िआँ चलि रहल छै आओर दखियौ आगा कि होइ

हाँ हाँ हाँ कोनो प्राइवेटे इसकूल पकड़ि कऽ ओहे बारेमे सोचि रहल छियै जे पकड़ि लियै हाँ हाँ एकदम हमरा नजरमे अछि एगो बहुत बढ़िआँ इसकूल हूँ ठीक छै हम अहाँक जरूर बतायब इसकूल बहुत बढ़िआँ छै हम पता पता कऽ कऽ भेज देब अहाँक डिटेल्स बताय देब पूरा नहि नहि पहिले एखन पूरा इक्जाम परमे पूरा तैआरी छै इक्जाम कऽ ओहि पर ध्यान छै पूरा ओहि कऽ बाद देखियौ अगर पास भऽ जयबै तहन तऽ ठीक छै नहि तहन कोनो रोजगार तऽ केनाइ छै हूँ तै ने किछु तऽ चाही रोजगार ओएह एखन इक्जामे सभकऽ तैआरी कै रहल छियै हूँ

तऽ फेर अहाँ एखन कोनो चीज कऽ मतलब नहि कै रहल छियै तैआरी अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ

हूँ ठीक छै हम ठीक छै हम इसकूल कऽ बारेमे अहाँक पूरा डिटैल हम बतायब हाँ